मूंखे बचपन खां ई क्रिकेट खेॾणु जाम वणंदो आहियां असां ग़लीअ में जॾहिं क्रिकेट खेॾंदा उहो यादि मूंखे जाम अॼ बि यादि इंदी कि दोस्त असां ईंदा हुआसीं झगड़ंदा हुआसीं बैटिंग क्रिकेट लाइ बि कि मां पहिरियों बैटिंग कंदुमि मां पैरों बैटिंग कंदुमि असां सभु मिली करे ग्राउंड में वेंदा हुआसीं ॾुकंदा हुआसीं क्रिकेट लाए जाम झगड़ो कंदा आसे बॉल लाइ उहो यादि मूंखे अॼ बि जाम यादि ईंदी आहे कि असां कीअं क्रिकेट भली झगिड़ो केतिरो बि कयूं असां मजो बि जाम कंदा हुआसीं उहा क्रिकेट असां हमेशह रैडी रहंदा हिन लाइ हुन लाइ की जीअं ई जीअं ई असांजो स्कूल खलास थे असां वञऊं क्रिकेट खेॾण लाए सब ई दोस्तनि खे सॾु कियऊं कि हलो क्रिकेट खेॾूं ऐं सभु ई डुकी डुकी ईंदा हुआ क्रिकेट लाइ छोकी उहे सभिनि खे पो यादि सभिनीनि खे ईंदो आहे की उहो मज़ा असांजो बचपन में कया इन उहे हाणे नथा करे सघूं